हॅं हमसभ जे खाना बनेलहुॅं तऽ हमसभ जे सभसँ पहिले एगो प्लेटके ब्यवस्था केलहुॅं ओहिमे प्याज लहसुन सभ काटलहुॅं मस्त मे की बुझलियै आओर अथी जे रहै छै लोहिया रहल लोहिया कड़ाही हमरा सभमे लोहिया कहल जाइ छै ओहि पर ओकरा जे छै से गरम केलहुॅं ओहिमे तेल सभ देलहुॅं आओर छोलनी सभके यूज केलहुॅं आओर दालि चावल बनबै के भेलै तऽ एगो टोकना लेलहुॅं ओहिके ऊपरमे ढक्कन देलहुॅं दालि बनेलहुॅं दोसर कड़ाहीमे आओर ओहिके बाद जे छै से भुजिया तुजिया जे छै से ओ सभ कड़ाही सभमे बनेलहुॅं हॅं इएह सभ बड़ प्लेट के चम्मच के ई सभ के ब्यवस्था रहय पड़ै छै लगै छै हमरा सभके लोटा पानि ओहिमे लागल ग्लास लागल एकरे सभके हमरा सभके तीन चारिगो बर्तन के ई उपयोग पड़ै छै थारी पड़ै छै झाँपै सभके लिए हँ दुगो तऽ भऽ गेल एगो भात बनबै बला एगो दालि बनबै बला एगो कड़ाही भऽ गेल एगो भऽ गेल अहाँक जे छै से दालि झँपै बला ओहिके बाद इएह सभ जे छै से हमरा सभके बनबऽ पड़ै छै खाना या इएह सभ सभ बनेलहुॅं बुझलियै कि नहि इएह सभ अथी रहल दालि चावल सभ माछो मासु सभ जे बनल तऽ ओहि सभके अलग ब्यवस्था रहल ओ आँगन मे नहि बनै छै दोसर एगो रूम बनायल रहल तऽ अलग जाकऽ ओहि बर्तन मे बनेलहुॅं ओ बर्तन सभ अलगे रहल मच्छी तच्छी के बर्तन सभ जे छै ओ सभ आ माछ सभके बर्तन अलग रहल आओर बाकी जे छै से हम सभ इमहर सादा रोज जे खाना बला छै भोजो भात सभ जे भेल तऽ ओहि सभके बर्तन अलग भेल हमरा सभमे मैथिल सभमे भोज भात होइत रहै छै गाँव सभमे बड़का बड़का भोज होइ छै बुझलियै कि नहि सए सए दूओ सए आदमी सभके खाना बनै छै खेनाइ बनै छै सभके दालि चावल इएह सभ बनल बड़का बड़का टोपिया सभके यूज होइ छै ओहि सभमे कड़ाही ढक्कन सभटा बड़का बड़का लगै छै बुझलियै की नहि ओहने प्रकार के भेल बड़का बड़का बिशाल भोज बला रहै छै सए तीनो सए आदमी सभके खाना बनै छै भोजन बनै छै हँ इएह सभ होइ छै